म्हजे नांव दर्पण नायक हांव शापोरा रावतां आनी हांवें मरे जि पी सि कॉलेजींतल्यान बिफार्म कंपलिट केलां आनी म्हाका जॉब जाय आशिल्लो खंयचो स्कोप आसा हय

एक्सपिर्यन्स ना सद्या जि पी सि गोवा फार्मासी कॉलेज

डिस्टींगशनान पास जालां हय हय पयस जातले

आनी तेंच्यानी ये घातलां पोस्ट घातलां पेपराचेर टायमिंग किदें तेंचो इंटरव्यूचो आनी पयली थंय वचून कनसल्ट करचे पडटले तर

तुमी आसता थंय आ आ आ बरे विचारता थॅक्यू